हेल' नोंथाङा जुसुया फट'ग्राफार ना आं बेंथलनिफ्राय बुंदों आं बिबारि औ माने जोंनि हाबाया फैगोन मासावनो नालाय बेनि सिगांहाय जों फट' खेबजाहैनो लुबैदोंमोन आरो प्रि अवेडिं शुट नोंथाङा बेसेबां बेसेबां लायो बेखौ सोंहरनो खबर लादोंमोन आङो औ आं एसे गोजानावनो थांगौमोन भुटानावहाय बे जोंनि भारत हादरनि आलदा जायगायाव हाय बारलांनानै हाय फट' खेबजाहैगौमोन आरो माने बिसिनि जायगायाव हाय मोजां मोजां सिनारिफोर दं नालाय दा नोंथाङा बेसेबां लागोन बेसिमाव ए आमफाय दा भुटानाव हायला बेसेबां लागोन भुटानसिम थांला ए आमफ्राय जेन'बा नोंथाङा फट'ग्राफारबो आमफाय जेन'बा मेकाप आर्टिस्टफोरबो लाबोफायो ना माथो औ आमफाय बियो एक्सट्रा दाम लायो ना माथो जाखो ए आमफ्राय बिजों लोगोसे गाननाय ड्रेसफोरबो लाबोफागोन नामा बे मेकाप आर्टिस्टआ आमफ्राय जेन'बा नोंसोर एक्सट्रा गारि लागोन ना जोंजोंनो थांफागोन ए होमब्ला बे थाम रोजायानो जाबाय नामा दामा आमफ्राय एसेबो डिसकाउन्ट होआ नामा आमफ्राय नोंथाङा फट'खौ मोजां मोजां खेबनो रोंखायो ना औ माने आं बेयाव खेबजाहैनाय फट'खौहाय आं सिख्ला सेंग्रा बैसोनि होननानै आं गिदिर फ्रेम बानायनानै दोनगोन नालाय नोंथाङा मोजां खेबब्लानो जाबाय दे औ दे होमब्लालाय थांथारनोसैब्ला आं खबर हरनोसै औ जों सानैल' जागोन दे थांलाय थांलायसै दिनाव हाय फन खालामफिननानै ज' थांसै होमब्ला दे होमब्ला नोंथां बेखौनो खबर लाहरदोंमोन